मैं अपने गाँव और शहरों में कितनी बार जाता हूँ और कितनी बार किन किन उद्देश्यों के जाते हूँ उसके बारे में कुछ जो भी छोटी यादें हैं जो भी याद हैं वह अपनी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ कृपया ध्यान से उस पर दें मैं एक बार अपने घर से निकला अपने सिस्टर के घर को जाने के लिए

तो मैं घर से जब निकलने लगा तो मेरे साथ मेरे बच्चे बोले पापा मुझे भी अपने साथ बुआ के घर ले कर चलो तो मैंने कहा बेटा तुम अभी ज़्यादा बच्चे हो फिर कभी जाएंगे तो मम्मी और हम तब तुम जाना तो बेटा ने बोला ठीक है पापा आप जाइए मैं मम्मी के साथ कभी जा आऊँगा तो मैं घर से अपने बाइक निकाल कर चला बाइक पर ऐसे बाइक सुविधा के लिए हेलमेट जूता मोजा ड्रेस वगैरह सब पहने और निकल दिए यहाँ से जब निकलने के बाद एक किलोमीटर पर गए

अचानक मेरे सामने एक बैल आ गया जिससे मैं एकाएक ब्रेक मारा थोड़ी सी गाड़ी डगमगाई फिर भी कंट्रोल में

भगवान का कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ और शुभ शुभ फिर वहाँ से निकला वहाँ से निकलने के बाद चलते चलते मार्केट क्या रेलवे स्टेसन के पास पहुँचे जहाँ बेरियल था और फाटक बंद हुआ था फाटक बंद होने के कारण से मुझे गाड़ी रोक देना पड़ा ट्रेन आती फिर जाती लेकिन गेट खुलने में टाइम लग गया तभी एक मेरा दोस्त वहीं खड़ा हुआ था मुलाकात हो गई और बोलने लगा बातचीत होती रही बातें कुछ यादें बचपन की होने लगी जैसे कोलेज में हम लोग क्या करते थे कैसे थे सब चार पाँच लोग थे वो क्या कर रहे हैं ओ कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसी तरीके से बातचीत होती रही तभी अचानक सा देखा तो गेट खुल गया था गेट खुलने के बाद हम लोग दोनो दोस्त फिर चले और हम फिर अब मांडा के लिए निकल दिए और वो मेजा के लिए निकल दिए दोनों अपने अपने मार्ग पर चलने लगे जाते जाते थोड़ा मार्केट में एक मार्केट आया जिस मार्केट में बहुत सारी भीड़ थी उस भीड़ में इतना गाड़ियाँ इतना बच्चे इतना लोग थे कि गाड़ी मुझे आराम से चलाना पड़ा चलाते चलाते फिर भी किसी तरीके से मैं क्रास किया और जा कर किसी न किसी तरीके से देर ही सही लेकिन दुरुस्त अपने सिस्टर के यहाँ पहुँचे सिस्टर से बातें हुई बातचीत हुई और कुछ बहुत कुछ हुआ वहाँ से वहाँ से फिर रिटन हुए फिर वापस घर आए और फिर कभी कभार हम शहर जाया करते हैं अपने बिज़नेस या काम के लिए औ कभी नहाने संगम हमारे यहाँ संगम है प्रयागराज वहाँ स्नान के लिए जाया करते हैं हम जैसे हम एक बार की बात बताएँ हम चार दोस्त थे और हम लोगों का प्लान बन गया कि चलो हम कहीं टूर चलते हैं तो टूर के लिए हम लोग निकल गए कहाँ के लिए निकले सीतामढ़ी के लिए सीतामढ़ी जाने के लिए हम लोगों के पास या तो सिरसा घाट हो कर पुल से जाएँ या तो फिर अपने जेरा से नाव के सहारे जाए तो हम लोगों का बड़ा मन हुआ कि चलो एक बार हम लोग नाव पर बैठ कर टूर किया जाए जब नाव में हम लोग बैठे बैठ कर उस पार गए बहुत आनंद आया और गए सीतामढ़ी वहाँ दर्शन किए दर्शन ओर्सन करके घूम टहल कर जो भी है जैसे पाल्टी किया जाता है उस तरीके से बाटी चोखा बनाए यह खाए पिए थोड़ा मौज मस्ती हुई फिर वहाँ से आए औ उसी नाव पर फिर बैठे नाव में टहले माँ गंगे से आशीर्वाद भी लिए बीच बीच में यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ करते करते घर आए और बीच बीच में हमारे अपने शहर जाता रहता हूँ शहर इलाहाबाद प्रयागराज

इलेक्ट्रिसियन का काम भी करता हूँ इसलिए मैं बीते दिन बीते मैं शहर जाता रहता हूँ उस एक समय था जब बीस रुपये में शहर जाया करते थे बीस रुपये में शहर गए जाते थे बस का किराया बीस रुपया था औ यहाँ से जाने में कम से डेढ़ घंटे लग जाते थे वहाँ जाते थे मार्केटिंग करते थे तार लेना हो वाइंडिंग का काम और रिवाइन्ड का काम टी वी फ्रिज कूलर ये सब ले कर किसी न किसी तरीके से मैजिक या ब्लोरो बुला कर उस पर सामान लदवा कर फिर नहीं हो पाता तो ज़्यादा टांसपोंटिंग करा देते थे टांसपोटिंग करने के बाद घर पर आ जाता था दुकान पर और हम कभी कभी रात में वहाँ रुक जाया करते थे और रात में रुक जाने पर शहर में थोड़ा नजारा अलग होता है प्रयागराज के वहाँ घाट पर जाए जाते थे और हनुमान जी का मंदिर ये सब थोड़ा देखते थे किला देखते थे ये सब देख दाख के फिर हम आ जाया करते थे घर पर तो एक बार की बात बताएँ हम लोगों हमारा मन हुआ कि चलो एक बार लखनऊ के लिए चलते हैं लखनऊ मैंने कभी नहीं देखा था इसलिए मैं लखनऊ जाना चाहता था लेकिन घर से तो निकले लखनऊ के लिए और मुझे टिकट भी कटाया मैं लखनऊ का लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि लखनऊ की ट्रेन किस तरफ जाती है अचानक से ट्रेन आई प्लेटफार्म नम्बर एक पर और यह हुआ कि गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई मैं गाड़ी पर बैठा और सीधा निकल गया दिल्ली के लिए कटाया था टिकट लखनऊ के लिए लेकिन मैं टिकट हो गया मेरा दिल्ली के लिए दिल्ली गए जब दिल्ली वहाँ पहुँच गए तब समझ में आया यह तो दिल दिल्ली आ गए प्लेटफार्म पआर उतरे ए था पहले एस टी डी बूथ था मेरे भाई वहाँ रहते थे मैंने वहाँ फोन किया कि भाई मैं मिसटेक से गलती से यहाँ आ गया हूँ आप कृपया मुझे आ कर रिसीव करिए भाई साहब आए मुझको रिसीव किए दो चार दिन रहे वहाँ घूमे टहले फिर वहाँ से मुझे टिकट कराए और घर भेजे तो मैं वहाँ से भेजने के बाद में मैं फिर इलाहाबाद अपने यहाँ आया वहाँ से वहाँ से फिर मैं बस पकड़ा बस पकड़ते हुए आया मेजा रोड मेजा रोड से थोड़ा सा भूख लगी थी नास्ता पानी होने के बाद तब जा कर हमने घर से फोन किया कि मैं आ गया हूँ मेजा रोड तो घरवालों ने वहाँ से मुझे लेने के लिए मेरे चाचा स्कूटर गाड़ी ले कर गए वहाँ से बैठा कर ले कर आए

तब से मुझे गाँव या सहर में घूमने के बहुत आनंद आता है आता है और क्या बताएँ गाँव में कितनी बार जैसे जाते हैं हैं गाँव में गए कभी अब प्रसनली गाँव जैसे मेरा है वहाँ गए चार लोग कोई प्रोग्राम है जैसे भगवान श्री राम का हरि कीर्तन है वहाँ गए हम लोग वहाँ जाते हैं किसी न किसी उद्देश्य से किसी न किसी प्रयोजन से पहुँच जाते हैं घंटे दो घंटे चार घंटे बिताते रहते हैं और उसी प्रकार आप जैसे गाँव में हैं गाँव के रहने वाले हैं तो हम लोगों के पास रिश्ते निभाने के सिर्फ एक ही तरीके हैं फोन कॉल नहीं सिर्फ जाने आने से हम लोगों का रिश्ता बनता है जैसे अपने सिश्टर के यहाँ जाना हुआ या अपने ससुराल में जाना हुआ या अपने बुआ के यहाँ जाना हुआ मामा के यहाँ जाना हुआ ये सब रिश्तों में हम लोगों को जाना पड़ता है अगर नहीं जैसे मान लो कोई फंसन मेरे बुआ के यहाँ हो गया अगर फंसन है फंसन में हम लोग फोन कॉल नहीं कर सकते कि हम नहीं पहुँच रहे हैं अब बुआ अपना देख लेना या मेरा न्योता लिखा लेना उसमें नाराज़गी हो जाएगी तो हम लोगों को

इसलिए हम लोगों को गाँव या शहर में घूमने के बहुत से उद्देश्य रहते हैं इतने उद्देश्य रहते हैं कि हम लोग स्वयं अगर बताने लगे तो सारा दिन सारी रात हट जाए हो जाएगी लेकिन लेकिन समय कट जाएगा और स्थान जगह बदलते रहेंगे बस इतना ही है उस से अधिक शहर तो आपको बता ही दिए दिल्ली हो गया इलाहाबाद अपना शहर हो गया लखनऊ हो गया एक बार की बात है मैं मिर्ज़ापुर गया मिर्ज़ापुर में अच्छा मंडी या अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखने लायक हैं गया थोड़ा बहुत देखा ताका अच्छा लगता है गाँव और गाँव देश में शहर की बात शहर में और गाँव की बात अपने गाँव से थोड़ा सा बगल पड़ोसी के गाँव में जाओ जाने से थोड़ा मन अच्छा होता है कहीं यार कई दोस्त मिल जाया करते हम और इधर कहीं जैसे बारिश के मौसम में हम लोगों के पास में गंगा जी हैं थोड़ा गंगा बढ़ती हैं अत्यधिक पानी होने के कारण से हम लोग उसको देखते हैं सारा दिन वहीं देखने लग जाते हैं नज़ारा बहुत सा अच्छा लगता है इसलिए मेरे तरफ से मैं जो भी यादें हैं थोड़े बहुत ओ सरलतापूर्वक आपको बताए और सच्ची बात बताए हैं तो यही मेरा मकसद औ मेरा विश्वास है शहर और गाँव में कितनी बार गए हैं ये सब बातें हमने आपको बताई इसलिए धन्यवाद